आं म्हाजे नळाच्या उदकाची उदक बंद जाले म्हणटक हांव पयलीं वयता आनी सगळें नळ चॅक केलें चॅक केल्यार उदक येयना म्हण पायप चॅक केलें पायपाकूय कांय येना कितें आसलो कसरो तो हांयेन काडलो आतां हांव पी डब्ल्यूडीक उदक कॉल केलो आणी सांगलें हें म्हाजें नळाक उदक येयना